मुंहिंजो मनपंसद गायक मोहम्म्द रफ़ी किशोर कुमार ॿियो लता मंगेशकर आहे मेन लता मंगेशकर जा मां डूएट सोंग्स लव सोंग्स ॿुधण वधीक पसंद कंदो आहियां ऐं मूंखे उहे जाम पसंद ईंदा आहिनि ॿुधंदो आहियां त हिकदम माना मज़ो अची वेंदो आहे ॼण को लॻंदो आहे हिकदम असां बस ख़ुश आहियूं काई तकलीफ़ न आहे मतिलब हिकदम फ़्रेश थी वेंदो आहियां मतिलब रात जो जीअं ई टाइम मिलंदो आहे मूंखे त मां पंहिंजे मोबाइल में झूना गाना ओल्ड सोंग्स कढी करे ॿुधंदो आहियां दिल सां खुशीअ सां हिकदम